हमसभ लोन उठा कऽ कारोबार करै छियै गिरहस्त लोक छियै कारबार कयलहुँ लोन उठेलहुँ कारबार कयलहुँ धान उपजेलहुँ गहुम उपजेलहुँ जे उपजेलहुँ से लोने उठाए कऽ हमरा सभके तऽ कोनो छै नहि गिरहस्त लोकके तऽ हरदम हाथमे पैसा रहै नहि छै तऽ लोन उठेबै तखनहि ने करबै कोनो चीज जँ जेना भेलै जे धान केलियै गहुम केलियै ताहिमे लोन उठेलियै कोनो एहन काम विशेष भेलै तऽ सेहो केलियै बारह दीदीमे जे छियै जीविकामे जुड़ल आठ दिनपर मे जमा करै छियै दस रुपैआके तऽ ओहिओमे सँ हमसभ लाभ उठाबै छियै उठाबै छियै ओहिमे सँ लोन लेलहुँ देलहुँ लए कऽ ओहिमे कऽ लैयो लेलहुँ काजो कयलहुँ फेर ओहिमे कऽ भरियो देलहुँ तऽ ओसभ हमरा सभके आम बात छियै लोन हमरा सभके बहुत जल्दीमे भेट जाइत छै हमरा सभके बहुत कोनो काम कयलहुँ तऽ हमसभ लोने उठाए कऽ कारबार कयलहुँ आओर ओहिमे कोनो बियाहो शादी होइत छै ओहियोमे सँ लोने उठयलहुँ कोनो किछो कयलहुँ बेटाके बियाह कयलहुँ तहियोमे लोन उठेलहुँ बेटीके बियाह कयलहुँ तैयोमे लोन उठाबै छी उएहसभ कए कऽ लोन खाली लोनेपर हमसभ कोनो कारबार करै छियै कोनो कोनो आशा छै नहि तऽ लोने उठेबै ने गिरहस्त लोककेँ तऽ हरदम हाथमे पैसा रहै नहि छै तऽ गिरहस्त लोक केना आगू बढ़तै लोने उठेबै तखने ने हमरा सभके आगू लाभ हेतै ताहिके दुआरे हमसभ खाली लोने उठाए उठाए कोनो कारबार करै छियै जीवकावलामे लाभ इएह छै जे हमरा सभके लेलहुँ देलहुँ कोनो कारवाइ कोनो कोनो सुनवाइ नहि भेल बहुत लोककेँ सुनै छियै जे हौवए बैंकसँ अयलै मैनेजर दू गो बात कहि कऽ गेलै दू गो बात कथा कहि कऽ गेलै से हमसभ नहि सुनय चाहै छियै हमसभ लेलहुँ आ देलहुँ ओहिमे कोनो किछु कारवाइ नहि भेल आओर सुनै छियै बहुत लोकके जे हौवए एलै तऽ फल्लाँ की केलकै ई केलकै हौवए घरमे ताला मारि देलकै तऽ किछो केलकै हमसभ ओ नहि करै छी जेना नहि लेलौँ जे अपन कारबार कयलहुँ अपन अपनासँ अपना मतलब रखलहुँ हम दुनिआँसँ नहि लए कऽ चलै छी जे अपना पैसा उठेने गेलहुँ कारबार करैत गेलहुँ जे आगू भेल से कयलहुँ जे पाछू जे होयके होइत छै से तऽ हेबे करतै हमसभ तऽ छियै गिरहत लोक आगू तऽ हमरा आरके कोनो आशा छै नहि तऽ जे भेल से अपन कयलहुँ मुदा लोन उठेलहुँ हमसभ बेसी हमरा सभके आम बात छियै लोन उठेनाइ हमसभ लोन बहुत उठाबै छियै जे काज कयलहुँ से लोने उठाए कऽ आओर सुनैत छियै जे लोक सभके घरमे कहै छै ताला मारै छै तऽ कारवाइ कए कऽ भेजै छै से हमरा सभके नहि करै छी हमसभ अपन जएह उठेलहुँ सएह कारबार कयलहुँ आओर आगू बढ़ेलहुँ आओर पाछूवला काज कोनो नहि एहन कयलहुँ ओतेक नहि लेलहुँ माथापच्ची हमसभ जेकि केना की करबै आ नहि करबै ओकरा देबै ओकरा देबै से हमसभ नहि कयलहुँ अपना काज लए अपना काजमे ब्यस्त रहलहुँ अपनामे लगेलहुँ हम दुनिआँ सभके नहि बात सुनलहुँ जे के की कहैए आ नहि कहैए से बात छियै